नमस्ते सर क्या आदेश है सर जी जी सर जी जी सर जी सर जी सर सर अगले हफ्ते क्या काम होने वाला है बताएं हम उसी हिसाब से सब करेंगे जी हो जाएगा सर जी जी जी जी जी सर हो जाएगा जी जी और और बताइए सर सर पेमेंट का प्रोसेस पेमेंट का कैसे होगा वो आपको कैश मिल जाएगा या फिर चेक वगैरह कैसे हो पाएगा ठीक है जी जी जी सर जी सर ठीक सर और बताइए जी बोलो और सर कितने सिस्टम लगवाने हैं जी जी इसके लिए सर समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा ना जी अभी दस से पन् पंद्रह दिन जी मैं अगले हफ्ते तक सर पूरी कोशिश करूंगा पंद्रह लगवा देता हूँ ना फिर आगे चलता रहेगा जी जी सर और सर आगे सीट वगैरह की क्या व्यवस्था रहेगी जी सर उसके लिए भी तो ऑर्डर करना होगा ना तभी तो आएगा जी ओके सर मैं कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते तक आपका ये सब काम पूरा हो